हाँ मैं नृत्यकला अभ्यास करते रहने के लिए अ बहुत प्रैक्टिस करती हूँ अ हर एक कम्पटीशन में भाग लेती हूँ और कत्थक नई नई नई नई चीजों के जरिये सिखती हूँ जैसे आजकल यूटूप आ गया है फ़ोन में फ़ोन के जरिये मैं सीखती हूँ वीडियो रिकॉर्ड कर करके यूटूब पर मेरा चैनल भी है वहाँ पर मैंने बहुत सी ऐसे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज़ अ सूट करके डाला है पोस्ट किया है और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि और भी लोग मेरे डांस क्लास को देखते हैं और आज के डेट में मैंने अ अपनी एक कोचिंग भी खोला है जिसमें मैं छोटे छोटे बच्चों को डांस और कत्थक सीखाती हूँ मेरे को ज्यादातर तो डांस नहीं आता है लेकिन जितना भी आता है मैं उन बच्चों को सीखाने की कोशिश करती हूँ और इस तरह से मेरा कोचिंग जो है बहुत अच्छे से अभी चल रहा है और मैं स्कूल में भी बहुत से जगह स्टेट लेवल पर भी मैं डांस के लिए गई हूँ और आगे भी चाहती हूँ कि मैं डांस के जरिये और और भी जाऊँ जो मेरा सपना है उसे मैं पूरा कर सकूँ डांस के जरिये जो अ और जो हमारा डांस है न डांस से हमारा जो बॉडी अपन एक्सरसाइज़ करते हैं वो फिट वगैरह हर चीज अपन डांस से मैनेज करके रख सकते हैं डांसिंग के जरिये एक्सरसाइज़ वगैरह भी अच्छे से होती है डांसिंग से और भी जो बॉडीज़ के पार्ट हैं आप उसे हम मोमेंट नहीं कर पाते हैं और डांस के जरिये वो भी मूव कर पाते हैं और एक्सरसाइज़ की तरह ही डांस है तो सबको डांस करना आना चाहिए थोड़ ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत भी अगर आप डांस करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है